हमको लगता है कि आज कल के अत्यधिक इस्कीन टाइम के कारण आज कल के बच्चे बाहर का खेल नहीं खेल पाते क्योंकि बच्चों के लिए अपने पेरेंट्स मोबाइल दे देते हैं जिससे वह मोबाइल में ही गेम चलाते रहते हैं और वह खेलते रहते हैं क्योंकि बाहर जाने में उनको दिक़्क़त होती है क्योंकि वे बाहर जा ही नहीं पाते इसलिए आज कल अपने बच्चों को खेलने के लिए प्रेरित करते हैं उससे पता लगता है कि जो अन्य बच्चों के साथ खेल कूदने में नहीं जाते एक दूसरे पे भरोसे भी नहीं करते माँ बाप प्रत्येक खेल खेल खिलाड़ियों की सहनशीलता के लिए एक दूसरों को चुनौति के समान होते हैं ये निश्चित है कि आपका बच्चा इस प्रकार से खेलने को प्रभावित करता है जिससे उसकी सहनशीलता बढ़ सके क्योंकि बच्चों का खेल कूदने से दिमाग भी अच्छा रहता है और छोटे बच्चों के सामने बहुत ही सोच समझकर बोलना चाहिए व्यवहार करना चाहिए उस समय उनकी कोचिंग पावर बहुत तेज़ होती है वह जो देखते हैं जो सुनते हैं वह वही करते हैं चाहे वह अच्छा या बुरा हो उससे उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता बाहर से बच्चे को खेलने के लिए जगह मोबाइल पर खेला ज़्यादा पसंद करते हैं बच्चे अपने माता पिता के अनुसार जो माता पिता करते हैं वही अपने बच्चे सीखते हैं क्योंकि माता पिता के संस्कार अपने बच्चों में ही प्रवेश करते हैं शिक्षा के दबाव आज कल बच्चों में उच्च शिक्षा के दबाव से अत्यधिक मार्गदर्शन और प्रोत्साहन दिया जाता है इसके चलते ही बच्चों के पास अपने इस्कूल बैग टाइम कोचिंग के टाइम में आज कल के बच्चों को पढ़ने पढ़ने के टाइम में खेल कूदने का कुछ भी साधन नहीं है क्योंकि बच्चों इतने व्यस्त हो गए हैं पढ़ाई लिखाई में कि उनको छोड़ नर्सरी के बच्चों को इतनी पुस्तकें दी जाती हैं कि जो बारवीं के बच्चे पढ़ाई करते थे वो नर्सरी का बच्चा पढ़ाई कर रहा है आज के ज़माने में तो बच्चा कहाँ से खेल कूद पाएगा और आज कल मोबाइल ने ऐसा कर दिया है कि बच्चों को कुछ भी खेल कूदने को नहीं मिल रहा है इसीलिए अपने बच्चों को थोड़ा खेल कूदने की सलाह दें क्योंकि जिससे उनका दिमाग भी स्वस्थ रहे और वह भी स्वस्थ रहें कुछ बीमारियों से ना घिरें इसलिए अपने बच्चे को खेल कूदने दें